आंनि रोजाबनो मोजां मोननाय गिता जाबाय अरिजित सिं नि मोनसे गित बेयो बेनि नामा जाबाय आगोर तुम साथ हो ओह आं मानो मोजां मोनो होनबा बे गितआव जि आवास दङ अरिजित सिंनि बेराद दुखु नांहोयो गोसोखो जि दुखु थायो गोसोआव जि गोरबोआव थायो बेखो मिथियो जे बिनि गिराव जि आवासआव जि बोलो दोङो बेखो जोङो मिथियो आरो बिनि मेथाइआ बेराद मोजां खोनानो आरो खोनानै मोजां मोनो

मोनसेल' नङा बिनि आर गोबां गिर दङ बे जि येह लामहा होनायबो मोनसे दङ बेराद मोजां बे खोनानै खोनानो बेराद मोजां मोनो आरो आवासआ बेराद मोजां आरो बेखौ खोनानै आंहाबो बाहाय गोसो जायो गायनो

बिदिनो गोबां गिर दं बेहा आरो इयुननि समाव आं आरो खोनानानै खन्नो लुबैयो